नमस्ते हाँ हाँ मिल जाएँगे क्या क्या चाहिए आपको

अच्छा अच्छा सबका रेट अलग अलग है अनार आपको सौ रुपये में मिलेगा और कीवी आपको दो सौ में मिलेगा दो एक कीवी तो हम इस समय तो हम लोग तीस के हिसाब से बेच रहे हैं सौ के तीन बेच रहे हैं तो आप अगर जैसे ज़्यादा लेंगे तो हम आपको सौ के चार लगा देंगे और केला पचास रुपया दर्जन चल रहा है सेब डेढ़ सौ में चल रहा है पपीता पचास रुपये में है अनार भी अनार आपका एक सौ बीस में चल रहा है कितना कितना अच्छा अच्छा तो आप हमको बता दीजिए कौन कितना चीज चाहिए हम नोट कर लें और अब के व और पेमेन्ट कैसे करेंगे आप ऑनलाइन करेंगे या कैस देंगे अच्छा अच्छा तो कब चाहिए आपको अच्छा अच्छा कितने अच्छा कितना दें सब फ्रूट के हिसाब से

किलो नहीं वो भाई साहब दर्जन के हिसाब से देंगे हम आपको

सेब कितना चाहिए आपको

हाँ तो सेब की दो वराइटी हैं इस समय हाँ हाँ आप अगर जो एक है तो वो लाल वाला ही है हाँ और थोड़ा एक वो कुछ हरा है इस समय तो कौन सा आपके लिए भिजवाएँ अच्छा पचास पचास किलो

अच्छा एक कुन्टल अनार दे देंगे आपको अनार में दो तरह के अनार हैं वो एक फर्मी वाला है जो बड़ा बड़ा होता है और एक छोटा है अच्छा अच्छा और मौसमी अच्छा अच्छा और अनानास

अच्छा अच्छा अच्छा तो आपको ये पैक किस तरीके से चाहिए पैकिंग में चाहिए या वो उस तरीके से पेटी करके भिजवा दें पैकिंग के पैसे अलग से पड़ेंगे आपको जैसी पैकिंग कराएँगे आप हम आपको फ़ोन में डिज़ाइन भेज देंगे

जैसी पैकिंग आप कराएँगी हम उसी तरीके से आपके रेट लगा लेंगे सही लगा लेंगे ज़्यादा रेट नहीं लगाएँगे तो कल आएँगे आप लेने कितने बजे ठीक है ठीक है ठीक है फिर तैयार रखेंगे ठीक है भाई साहब नमस्ते ठीक है नमस्ते